दा जोंनि क'क्राझार जानायनि फारसे दा जोंनाव बुहुद रोखोमनि मैगं दङ हाग्रायाव दङ उदासि बिलाइ न'खराव दङ बिदिनो खांख्रिखला खरला थायबें जिंखा फोरला दा जोङो जा जानायाव बिदिनो बाहायो जोङो बैसाग संक्रान्तियाव हायोब्ला एक्स' आतथा मैगंखौ खांनानै जानो हायोब्ला जोङो बोसोरसे खिनिखौ जों रेहाय मोनो लोमजानाय साजानायनिफ्राय एसेबाबो जोङो रेहाय मोनो दा मानो होनोबा बे मैगं एक्स' आतथा मैगंआ बेहाय मुलिबादि गुन होयो जोंनि देहायाव संख्रान्ति बेलायाव एक्स' आतथा मैैगंखौ खांनानै जानो हायोब्ला जोंनि देहायाव मुलि बायदि गुन होनानै जों लोमजानाय साजानायनिफ्राय रेहाय मोनो एसेब्लाबो दा बेनो जोङो दा बाहायनो रोङैयाव जोङो बिदिनो फालिनो रोङैयाव जों मैगं थाइगं जानानैबो जोंनि देहायाव जों बेमार सोनानै लायो बिदिनो एकादशि दादशि त्रायदशि पन्छमि दशमि बेफोर बेलायाव जोङो मैगंखौ फिथाइफोरखौ बाहायनानै जानो रोङैयाव जोंनि देहायाव बेमार साबफायो फिथाइनिफ्रायबो बेमारा साबफायो जोंनि देहायाव दा बेयावहायनो जोङो

बे फिथाइखौ बासिनानै जानो रोङैयावनो जोंनि देहाफ्रा लोरबां जालाङो एकादशि दादशि त्रायदशि अम्बुबासि बेफोर दिनाव गावबा गाव गावबा गाव तिथि हिसाबै फिथाइफोरखौबो ओंख्रिफोरखौबो मोनजाया दा जोङो बै मोनजायि दिनाव जाफ्लाङोब्ला दा बेवहायनो जोंनि देहायाव बेमारा हाबो दा नारेंखल फिथाइखौनो नाय अस्तमि दिनाव नारेंखल फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया देहा सिङाव माने बेमार जायो जदु आरो फुरनिमा फुरनिमायाव दालि ओंख्रि जायोब्ला मा जायो मानसिया मानसिनि मेगननि पावार आ खम जालाङो अमाबैस्यानि सानसे सिगां सबाय ओंख्रि जायोब्ला बेहायबो जोंनाव देहायाव बेमार सोमजियो दा बेफोर जिनिसखौ जों जानो रोङैयाव बुहुद रोखोम बेमारनिफ्राय भुगिनाङो दा अजा डक्टर हमब्लाबो हमख'नो हायै जायो दा बे दा मैगं क'क्राझारावथ' जोङो बुहुद रोखोम मैगं जायो नारजि नारजि जायो नारजियाबो बर' हारिनि ओंख्रि अनला ओंख्रिया जाहैबाय बेबो बर' हारिनि ओंख्रि माखासे मैगंफ्रा जाजायो अबयसे नंगौ बेबो तिथि हिसाबै जायोब्ला जोंनि देहाया अराय सम मोजां थायो दा तिथि तिथिखौ नायनो रोङैयाव जोङो बेमार भुगिनांगौ जायो हयत' जेरै ना बेदरखौनो होन ना बेदर जाबाय थायोबा मानसिनि देहाया मा जायो निरामिस जायोब्ला मानसिनि देहाया माबायदि जायो दा बे दा जोंनाव जानाय नियमा गैजोबैलाय जों बेमाराव भुगिनानै बिदिनो दिल्ली बम्बाई केलखाता बोजों माद्रास बेफोराव थांनांगौ गोनां जायो दा जोङो बर' हिसाबै जोङो निरामिसखौनो बांसिन जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो आरो गोजोन थायो जेसेबांनाखि ना बेदर जागोन एसेबां देहाया माने गरमाव थागोन जेरै सासे दुथांआ मानसिखौ बुख्रुबनो हायो हयत' बेफोर जिनिसा निरामिस जायोब्ला माने निरब जालाङो आरोखि दा जोंनावथ' मैगंआ बेनो हाग्रानि मैगंआ जाहैबाय उदासि न'फोरनि मैगंआ जाहैबाय थायबें फोरला जिंखा खरला खांख्रिखला आरो बेफोर जाहैबाय गासैबो दैज्लांनि मैगं आरो बिनिफ्राय जाहैबाय जानायनि भितोराव बिदिनो बर'आ अनला नारजि

आं बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय